पङ्खा जे लेल छियै ओकर कण्डेन्सर खराब छै कण्डेन्सर खराबके वजहसँ हवा भी हवा भी अच्छा नहि लागै छै जेकि नीक भी नहि लागै छै ओतना हवा भी नहि छै तऽ आओर ओकर कलर भी थोड़ा डाउन छै जे हमरा पसन्द नहि छै